मेरे जीवन मे मैंने बहुत टेक्नॉलजीकल बदलाव देखे हैं जो अभी भी चल रहे हैं यह मेरी जीवन को मेरे कार्य को और मेरे दैनिक दिनचर्या को बहुत प्रभावित करते हैं जैसे मैं बताऊँ तो पहले समय मे सम्पर्क करने के लिए छोटे मोबाईल होते थे अभी हम बड़े फ़ोनों का इस्तेमाल करते हैं छोटे फ़ोनों मे बटन होते थे पर अभी के बड़े फ़ोनों मे हम स्क्रीन टच का उपयोग कर के अंगूठे के द्वारा फ़ोन चलाते हैं और उसका उपयोग करते हैं और अभी हम फ़ोन से ही बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जैसे टी वी देख सकते हैं और इंटरनेट की मदद से कुछ भी चीज़ निकल सकते हैं हम हम कुछ भी पढ़ सकते हैं कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं मतलब हम घर बैठ ही दुनिया की विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देख सकते हैं वह कैसे होती हैं दूसरे देशों मे किस तरह से क्या संस्कृति है क्या कार्य हैं यह सब हम जान समझ सकते हैं तो मेरे जीवन मे टेक्नॉलोजीकल बदलाव के साथ साथ यह सब बदलाव भी आया है जो देखने को मिल सकता है और जो बहुत ही सकारात्मक बदलाव भी कह सकते हैं पर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो सभी के जीवन मे देखने को मिल सकता है अभी अभी टेक्नॉलजी इतनी बदल गई है की यहाँ पर कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए भी मशीनें आती है जिनका हम उपयोग करते हैं उस उसके साथ साथ खाने को ठंडा रखने के लिए ख़राब होने से संरक्षित होने के लिए फ्रीज का उपयोग करते हैं खाना गर्म करने के लिए माईक्रोवेव का यूज़ करते उपयोग करते हैं जो दैनिक दिनचर्या मे आ गया है